गिरीश महाजन जेको हाणे जो स्पोर्ट्स डाइरेक्टर मिनिस्टर आहे महाराष्ट्र जो उन चङियूं ई वाधा वाधारो कयो थईं स्पोर्ट्स एरिआ में जीअं कि स्पोर्ट्स जूं जेके गेम्स आहिनि जीअं क्रिकेट थी वई कबडी थी वई हॉकी थी वई फुटबॉल थी वई खो खो थी वई इन्हनि सभिनीनि गेमनि खे वधाइण लाइ इन्हनि चङा मतिलबु ॿाहिरां कोचेस घुराइ करे ॿारनि खे ट्रेन कनि था नवनि ॿारनि खे त इहे जेके आहिनि नवां नवां ग्राउंड्स अलॉट कनि था उन्हनि खे प्रॉपर ठाराइ करे ऐं उन्हनि ते ॿारनि खे ट्रेनिंग था ॾियनि फुटबॉल बि अॼु कल्ह जाम एडवांस लेवल ते ट्रेनिंग था ॾियनि ॿारनि खे कोट्स ठाराइ करे प्रॉपर त जेके गवर्मेंट आहे उहो बि चङो उनमें सहायता ॾई करे ॿारनि जो आईंदो सुठो थे जीअं स्पोर्ट्स में त इहे सभु ॻाल्हियूं शुरु आहिनि जेके जाम वधाइनि वधारिन थियूं असांजे स्पोर्ट्स खे इन महाराष्ट्र